अगर टूरिस्ट दी गल्ल करचै तां साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़े बड़ियां जगह् न और अगर साढ़े पूरे भारत देश दी गल्ल करचै तां साढ़े भारत देश बिच्च बी टूरिस्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ियां अच्छियां अच्छियां जेह्कियां न जगह् न प्यारियां खूबसुरत जियां में तुसें सनां तां जगह् आई जियां अपने साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च पौंदी जेह्ड़ी ऐ कटरा माता वैश्णो देवी दा स्थान ऐ उत्थैं उत्थैं बड़े सारे यात्रु बाह्र दे औंदे न और जैदातर पूरे साल बारह् म्हीने जेह्ड़ी यात्रा ओह् ऐ चलदी रौह्ंदी ऐ माता दी शक्ति बी बड़ी ऐ जेह्दी बजह कन्नै बड़े सारे यात्रु बाह्र दा आंदे न ते और इत्थैं मेले इत्थैं गुलशन दा लंगर उनें यात्रुएं आस्तै लग्गे दा रौंह्दा चौबी घैंटे और दिन रात यात्रा जेह्ड़ी ऐ ओह् चलदी रौह्ंदी ऐ और बी तुसें अस सनाचै जियां अमरनाथ तां उत्थै बी इक जून जुलाई बिच्च इक जातरा जेह्ड़ी जंदी ऐ अमरनाथ उत्थैं शिवजी भगवान दा स्थान ऐ ते उत्थैं केह् होंदा के शिवलिंग दे दर्शन होंदे और दो कबूतर बी हैन के पैह्ले जमाने च केह् होंदा हा के कथा जेह्की माता पार्वती गी शिवजी भगवान सनाना लगे हे ते ओह् ओह् माता पार्वती जेह्ड़ियां सेईयां ओह्दी बजह कन्नै ओह् जेह्ड़े कबूतर हे दो ओह् सुनिये हे ते ओह् कबूतर अजें बी उत्थैं न उनें अमर कबूतर आखदे न ते ओह् उंदे कबूतरें बी दर्शन होंदे ते होर इक शिवलिंग जेह्ड़ा उत्थैं बनदा ऐ आप अपनै आप ओह्दे दर्शन बी होंदे बड़ा मजा आंदा उत्थैं और केई बारी केह् होंदा के जि'यां बड़े सारे लोक बचारे मरी बी जंदे न उत्थैं कोई फ्लड आईया पिछली बारी दिक्खो तुस तां पिछली बारी बी बड़े इक आखेआ के पानी आया हा उत्थै और बदल फट्टने दी बजह कन्नै पानी आया और बड़े सारे लोक जेह्ड़े मरिये हे ते त्री बाकी होर जगह् बड़ियां न साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च जियां अपनै और हरिद्वार दी गल्ल करचै तां एह् अपनै उत्तरा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिच्च ऐ ते इत्थैं बी बड़े सारे जातरु होर गंगा च न्हाने आंदे न ते जम्मू कश्मीर दी गल्ल करचै तां साढ़े जम्मू कश्मीर च होर बी बड़ियां सारियां अच्छियां अच्छियां जगह् न जियां श्रीनगर होईया श्रीनगर पैह्लगाम सोनामरग गुलमरग एह् ते बड़ियां अच्छियां अच्छियां जगह् न और इत्थैं जेह्ड़ा बर्फ पौंदी जिसलै सरदियें च तां बड़ा मजा आंदा ऐ और लोक बड़े दुरों दुरों आंदे न इत्थैं ते बड़ा मजा लेंदे ते सोह्ने सोह्ने नजारे जेह्ड़े न लेई'र जंदे इत्थां ते इत्थें दे लोक न तां ओह् बी बड़े अच्छे न बड़ा अच्छा ठीक उंदे कन्नै गल्लबात करना जेह्ड़ा लगदा ऐ कश्मीरी पंडत जेह्ड़े न ओह् उंदा व्यवहार जेह्ड़ा लोकें कन्नै जातरुएं कन्नै बड़ा सेही ऐ ओह्दी बजह कन्नै बड़े बड़े लग्ग लग्ग स्टेटें जेह्ड़े जातरु इत्थैं आंदे न ते बाकि और गल्ल करचै तां साढ़े और इत्थै अपने जम्मू कश्मीर बिच्च इक शिवकोड़ी बी ऐ उत्थैं बी बड़े जातरु आंदे ओह्बी इक शिवजी भगवान जेह्का इक गुफा ऐते बाकि होर बी बड़े सारियां जगह् न पांडु मंदर ऐ होर बी बड़ी सारी जगह् न लेकिन जैदा जेह्की आखेआ हा के अच्छी जगह् जेह्ड़ी ऐ तां ओह् इ'यै साढ़े इंडिया बिच्च बी अमरनाथ अगर गल्ल करचै तां अमरनाथ बड़ी इक अच्छी जगह् ऐ होर इत्थैं जेह्ड़े न बड़े बड़े दूरे यात्रु बाह्र दे बाह्रले बाह्रले देशें जातरु बी आंदे न ते अमरनाथ दी जेह्ड़ी गल्ल ऐ तां एह् इक नजारे ही अलग न उत्थैं दे और उत्थैं जाना होऐ तां अपने कन्नै पूरा पूरा समान पाना पोंदा और बड़ी आखेआ के इक रिस्क इक आखेआ के मुश्कल कन्नै जाना पौंदा उत्थैं प्हाड़ियां चढी'र और तैलुं बाबा बर्फानी जिनें शिवजी भगवान आखदे न उंदे दर्शन होंदे न